आं सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव बान्था जेबो मोनफेराखै नाथाय आं बान्था मोननो थाखाय अराय सम नाजाबाय थागोन आंनि आखिनायखौ आं लांबाय थागोन आं मिथिंगानि नुथाइ समाजारि नुथायफोरनि महरखौ नुनानै बैफोर महरफोरनिफ्रायनो मोनफा मोनफा बासिनानै आं मोनफा मोनफा बासिनानै आं सावगारि एरखांनो गोसो जायो आरो बैफोर सावगारिफोरखौ एरखांनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो रोंगौथि गोनां गावखौनो साननानै लायो बैफोर आखिनायफोराव आं बान्था मोनाखैब्लाबो आं आंनि आखिनाय हुदाखौ अराय लांबाय थागोन जेब्लासिम आं नि साननाया जाफुङा आं आखिनानै मोनसे सासे गिदिर सावगारि जानो सानदों आरो बैफोर हुदाफोरखौ आं अरायसम जाफुंआगौमानि नाजालांबाय थागोन सावगारि आखिनायाव मिथिंगानि महरखौ नुनानै आं सावगारि एरखांनो गोसो जायो दैमा दैसा हाजो हाला दंफां लाइफां जिब जुनार बायदिफोरखौ एरखांहोनो गोसो जायो बै महरफोरखौ आं एरखाङो आरो बै एरखांनायफोरखौ आं इन्जुराव सुथाबना दोनो जायखौ गुबुन मानसिफोर फैयोब्ला नुनानै आंखौ थुलुंगाखां होफैयो आरो बै सावगारिफोरखौ आं बो नुनानै गोजोननाय मोनो आरो बै थुलुंगा होनायफोरा खौबो आं आरो गोसोयाव दावगानो हाबावगोन साननानै बेफोरखौ नाजानाया बांसिनो आं बांसिन मोसौ माउजिफोरखौ आखिनानै मोजां मोनो